हमरा सभके सीतामढ़ी जिलाके बथनाहा प्रखण्डमे हम सभ अबै छी जे एहिसँ पहले जे हमर सभके विधायक रहलक दिनकर राम बड़ा सीधा सुशील रहलक ओ हुनका समयमे कुछ काम हमरा सभके जे है न रोड के नालाके पुलियाके काम भेलै आओर हम सभके जे कोनो जरुरत पड़ैत रहै तऽ हमरा सभके पड़ोसी रहलनि हैं आओर हम सभ दोड़के चलि जाइत रहलियै हुनकर दरवाजा पर आओर जेहन जे दिक्कत भेल हुनका कहलि ओ निवारण हो जाइत रहलक लेकिन अब जे विधायक हमरा सभके जेहे ओ विधायक जहियासँ जीतके गेलै हऽ से हम सभ ओकर आइ तक चेहरा भी न देखलै छी आ न ओकरा बारेमे हम नाम जनै छी आओर चेहरासँ हम सभ अवगत न छी आओर ओ काम कि केलक न केलक अभी तक हमरा सभके क्षेत्रीय क्षेत्रीय जगह पर तऽ हम सभ काम हुनकर तऽ न देखै छी आ नहि कोइ तरहके कोइ विकास देखै छी आ नहि ओहिसँ हमरा सभके कोइ लाभ मिलत है एहिले सरकारके पहल करैके चाही कि यहाँ पर हर पञ्चायतमे हर प्रखण्डमे रोड नाला सड़क बिजली इसभमे थोड़ासँ अभी कमी नजर आ रहल है हमरा सभके जाहिसे हमरा सभके बिजली बिल मे बिना बिजली जलेले कमसँ कम ओ कम बिजली दैया आओर हमरा सभके बिल बहुतके भरै पड़ जाइया जाहिसँ हम सभ बहुत परेशान हो गेल छी हम सभ गरीब आदमी छी आओर हम सभ गरीबके बस्तीके लोक बहुत परेशान हो जाइयै एहिसँ आओर तरह तरहके इसभ जो अब विधायक विधायक है जे सांसद है हुनका सभके ध्यान देबैके चाही आओर एहि सभ पर कोइ पहल न करै छथि आओर एहिसँ हमर सभके परेशानी बढ़ते जा रहल छथि हम सभ बिजलीके बिल देबैमे हम सभ जेहै हमरा सभके बहुत समस्या झेलय ले पड़ जाइ छै हमर सभके आय कम है ओहि हिसाबसँ हमर सभके जेहै न बिजलीके बिल कोनो महिनामे कहैया दू हजार जमा करु कोनो महिनामे कहैया एक हजार जमा करु जेहिसँ हम सभ जेहै न परिवार चलाबैमे भी असमर्थ छी आओर बिजलीके बिल देबैमे भी हम सभ असमर्थ छी आओर बिना कोइ बिल के न बिजलीके बिल के न कोइ मतलब न मीटर देखैया सीधे बिल भेज दैया आओर जे आदमी मर भी गेल है ओकरो पैसा देबैके लेल परेशान करैया एहि सभके लेल हम सभ कै जगह गेलीह शिकायत करैले लेकिन कोइ पदाधिकारी हमरा सभके न सुनैया टाल मटोल कऽ कऽ हमरा सभके भगा दैया जेहिसँ हम सभ गरीब आदमी के कोइ देख रेख करै बला न है इसभके लेल अब हम सभ कहाँ जाऊ हमरा सभके कुछ पता न चल रहल है हम कहाँ शिकायत करु कहाँ हमरा सभके एकर निदान मिलतै इसभ हमर सभके कोइ बताबैके न है हम सभ गरीब तबकेके लोक छी जेहिसँ हमरा सभके बहुत तरहके परेशानी झेलते झेलै छी कर्जा पैसा लेके कैसेयोके बिजलीके बिल जमा करैले पड़ैया न जमा करै छी तऽ बिजली काट देइया अन्हारेमे रहैले पड़ैयै बाल बच्चा सभके पढ़ाइ लिखाइ भी दिक्कत होइ जाइया हम सभ मजबूर छी